ईअं त सभई लेखक सुठो ई लिखंदा आहिनि सभिनि जा लिखण जा तरीक़ा लॻिभॻि सेम ई हूंदा आहिनि पर मुंहिंजो लिखण जो तरीक़ो ॿियनि खां थोरो अलॻि आहे छाकाणि त मां अहिड़े विषयनि ते लिखणु पसंदि कंदी आहियां जंहिं सां माण्हू कनैक्ट थी सघनि उन सां जुड़ी सघनि उन शइ खे फिल करे सघनि की हा ही सच्ची शइ आहे चङा माण्हू उन में रुचि वठी सघनि अगरि पढ़ंदो ई कोन माण्हू मुंहिंजे लिखियल किताबु अगरि माण्हू पढ़नि ई न उन विषय खे पढ़ी करे रुचि न वठनि त पोइ मुंहिंजे लिखण जो मतिलबु न रहियो अगरि मुंहिंजी का अहिड़ी किताब जेकी मां लिखी आहे लिखी आहे ऐं आन बाज़ारि में वई आहे ऐं हुन मां उन जो को विषय अहिड़ो हुजे जेको माण्हुनि खे न वणियो हुजे या उन्हनि रुचि वठी करे न पढ़ी त उ मुंहिंजो लिखणु अजायो आहे जहिड़े कि मां लिखणु ईअं चाहींदमि कि माण्हू उन खे इंट्रस्ट वठी करे वणनि रुचि सां पढ़नि ऐं उन मां कुझु न कुझु सिखनि जंहिं सां मुंहिंजो लिखणु व्यर्थ न वञे मुंहिंजी महिनत व्यर्थ न वञे मां कोशिश कंदी आहे कि न जेकी शइ हले पई जेकी अॼुकल्ह जी ट्रैंड में जेकी शयूं थियन पियूं ग़लितियूं बि थियनि का शइ सुधारणी आहे त उन शइ खे लिखी करे असां सरकार ताईं पहुचायूं असां पब्लिक खे पहुचायूं ताक़ी सिर्फ़ु हिकु सुधारण कम सिर्फ़ु सरकार जो थोरी आहे असां पब्लिक जो असां नागरिकनि जो बि त कमु आहे कि असां समाज में का कुर्तियूं बि हलनि या को ग़लति कम थियो आहे त असां उन खे सुधारे सघूं उन लाइ आवाज़ु खणी सघूं ताक़ी हू शइ वापसि न थिए ऐं समाज में सुठा कम ई थियन ताक़ी असांजे नियाणियूं असांजी धीअरियूं असांजी नूंहंरूं ॿाहिरि निकिरी सघनि सुरक्षित महिसूसु करे सघनि अॼुकल्ह नियाणियूं ऐं धीअरियूं ॿाहिरि निकिरनि थियूं त सुरक्षित महिसूसु नथियूं कनि झटि खां झटि घर जे अंदरि पहुचण जी कोशिश कंदा आहिनि ख़ासि कर राति जो हूंदा आहिनि हिते निकिरण जी कोशिश न थियूं कनि ऐं अगरि ईअं ई माहौल रहियो त हिकु ॾींहुं नियाणी ॾींहं ते बि ॿाहिरि नथी निकिरी सघे इन करे पाण खे कोशिश ईअं करिणी आहे कि पंहिंजे वातावरण जेको आहे आसे पासे में वातावरण आहे उन खे कीअं पाण सुठो ठाहे सघूं कीअं सेफ ठाहे सघूं सुरक्षित ठाहे सघूं त जंहिं सां कारण असांजी नियाणियूं ॿाहिरि निकिरी सघनि उहो बि ॿाहिरि निकिरी कम करे सघनि जीअं सां का बि उन्हनि खे हिचकिचाहट न थिए कि भाई असां हिते सेफ आहियूं कि कोन आहियूं असांखे घर जल्दी वञिणो आहे उन लाइ करे तकड़ि हुजणी खपे अॼुकल्ह नियाणियूं तकड़ि में घर इलाही करे निकिरनि थियूं छो कि ऊंधा थियण वारी हूंदी आ्हे त नियाणियूं ख़ुदि खे सेफ फिल कंदियूं कोन आहिनि जंहिंजे कारण उहो जल्दी सां जल्दी घर पहुचण जी कंदियूं आहिनि ऐं ना ई माउ पीउ उन्हनि खे छॾण जी कंदा आहिनि इन ई करे असां कोशिश ईअं ई कंदा आहियूं कि असां समाज में सुधारो ई आणणु कोशिश कयूं असां जेको विषय लिखूं पिया उन सां समाज में कुझु न कुझु सुधार अचे माण्हू हुन में रुचि वठी करे पढ़ण जा उन मां कुझु न कुझु सिखी करे उन जो सुधार करे ताकी मुंहिंजो लिखण जो विषय सफल थिए मुंहिंजी लिखण जी महिनत सुठी थिए